मेरा नांऽ इंदू जम्बाल ऐ में पिंड बाड़े बिच्च रैह्न्नी आं ते में इक डंगर दे बारे बिच्च बोलनां चाह्नी आं क्योंकि में इक गां रक्खी दी ऐ जिसलै बी कोई गां गी कोई कोई परेशानी होंदी ऐ जियां मतलव ओह्दा ढिड खराब होए दा हा ते में उसी अजवाईन ते गुड़ दिन्नी होनीं ऐं ते जे उसी गां गी कुदै गर्मी होई दी होऐ ते में उसी गां गी ओह् दिन्नीं ऐं तारा मीरा दिन्नीं ऐं ओह्दा खानें बास्ते कि ओह्दी गर्मी निकली जाए अन्दर दी और गर्मी निकली जाए अन्दर दी और में उसी सुक्का घोह् दिन्नी आं ओह्दे बिच्च थोह्ड़ा जा फीड मलाईयै दिन्नी आं कन्नैं जवां दा दाला दिन्नी आं ओह्दे कन्नैं की गां दी सेह्त बी ठीक रैंह्दी ऐ ते दुध्द बी शैल दिंदी ऐ ओह्दे नाल दुद्द सैल देआ दी ऐ गां ते ओह् जिसलै गोहा पतला करदी ऐ ते में गड़काइयै मेथरे ते गुड़ गड़काइयै दिन्नी आं उनेंगी गवा दा गोहा ठीक होई जाए ते ओह्दे नाल डंगरां दी सेह्त ठीक रैंह्दी ऐ केंई बार में गां गी थोह्ड़ा नमक बी दिन्नी आं नमक खानें नाल गवां गा चारा भो भाह् शैल खंदियां नैं शैल चारा करदियां नैं ते ओह्दे सेह्त दा ख्याल रक्खनें बास्ते जियां में बज़ारों जाईयै कोई दवाई बगैरा बी लोई आनी आं कि गवां दी सेह्त बी ठीक ठाक रवै ओह् दुध्द बी शैल देऐ साह्नू तो होर बी थोह्ड़ी बौह्ती होंदी ऐ जियां गर्मी होई गेई जां कोी जैह्र सैह्र होईया ते उसी गलू गला बी दिन्नें आं घरे दे देस्सी इलाज़ करनें आं जे कदैं बखार बखूर होई जा ते इक जड़ी होंदी ऐ इट्ट सिट्ट नां दी होंदी ऐ ते ओह् बी में ओह्दी जड़ जेही पुट्टियै ते पेड़े च पाईयै देई ओड़नी आं ओह्दे नाल गां दा पेट बी ठीक रवै ते सेह्त बी ठीक रवै ते गां दा दुध्द बी ठीक होऐ ते ओह्दा गां ते बच्चे दा बा ख्याल रक्खनां पौंदा ऐ उसी बी थोह्ड़ा जेहा गुड़ जां मेथरी जां जवाईन पाईयै देनीं पौंदी ऐ कि ओह्दे नाल बच्चा ओह्दा बी ठीक रवै बच्चे गी बी टैमा सिर दुद्द देनां पौंदा ऐ घाह् देनां पौंदा ते ओह्दी गां बास्तै बा रैह्दी फीड लेआंदी दी होंदी ऐ असैं फिर जवां दीा दीली लेआंदे दा होंदा ऐ ते ओह् मिक्स करियै भोह् दे बिच्च मलाईयै दिन्नें होंन्ने आं भो बी शैल खावे ते दुद्द बी शैल देवे ते गां दी सेह्त बी ठीक रवे ओह्दे नाल ग्लो बगैरा बी पुट्टियै दिन्नें होनें आं कि थोह्ड़ा ओह् बी खानें कन्नैं बी सेह्त ठीक रैंह्दी ऐ ते बगैरा तारांमीरा बी लेआनी आं में ओह्दे कन्नैं देस्सी चीज़ां दिन्नी होनीं आं कि देस्सी देनें कन्नैं डंगर ठीक रैंह्दी ऐ डाक्टरां कोल जाओ ते डाक्टर दा चैकअप बी करवांदे रैह्नें होनें आं गां गी पर डाक्टरी इलाड़ घट्ट करवानी होनीं आं में देस्सी इलाज़ गै जादा करवानी होनी आं जां कुश तारा मीरा जां कुश गुड़ अजनवाईन मेथरी ओह्दा पत्थ शत्त बनाईयै दिन्नी होनीं आं कि डंगर दुध्द शैल रवै कन्नैं ओह्दी सेह्त ठीक रवै ते जे गां गी भला ठंड शंड होई दी होऐ ते मेथरी ते ते गुड़ दिन्नी होनीं ते घाह् शा घट्ट देऐ ते फिर में नमक शमक बी देई ओड़नी होनीं आं हाजमा ठीक रैंह्दा ऐ ते में अजमाईन बी बिच्च पाई ओड़नी होनीं आं ते केंई बारी उंदे मुंह दे अन्दर बी लगानी होन्नी आं ओह्दे नाल उंदे दंद जेह्ड़े ठीक रौह्न ते ओह्दे बाद च दुध्द दुद्ध बी डंगर ठीक दिंदे न ते बस